सठि हज़ार ॿ सौ टे हिकु लखु पंजहठि हज़ार ॿ लख पंज हज़ार पंज सौ पंजुवीह पंज सौ पंजहठि ॾह हज़ार हिकु सौ ॾह